आइकाल्हि तऽ मनोरञ्जनके तऽ पूरा दृश्ये बदलि गेल यए जेनाकि अभीके बच्चासभ सभ बच्चा की बुझू जे पैघो आदमीसभ सभ मोबाइलेपर भरि दिन लागल रहैए ककरो दोसर लोकसँ कोनो मतलब नहि पहिनेके हमरासभके समयमे बहुत बच्चा भी रहय जेकि आबै दुआरि दरबज्जापर बैठियै खेलकूद होइत रहै जाहिमे कि क्रिकेट होइत रहय बेसीकला बहुत तरहके खेल होइत रहय जे हमसभ बहुत सभ बच्चा मिलि कऽ खेलैत रहियै लेकिन अभीके समयमे खेलकूदसँ बुझियौ सभके साफे ध्यान हटि गेलैए सभ अपना अपना मोबाइलमे भी बिजी रहैत छै जेनाकि विडियो देखैत रहैत छै यूट्यूबपर गीत सुनैत रहल ककरोसँ कोनो बेसी मतलब नहि अपन फोनेमे गेमे खेलाए रहलहुँ यए तऽ गेमे खेलाए रहलहुँ यए ककरोसँ कोनो बेसी विशेष मतलब नहि राखैत छै लेकिन हमरासभके समय से चीज नहि रहै सभ खेलकूद करियै एक जगह आबियै दुआ दुआरि दरबाजापर बैसियै फेर पढ़ाइयो लिखाइयोके गप्प सप्प होइत रहै खेलोकूदके गप्प होइत रहै उएहमे मनोरञ्जनो भए जाइत रहै सभके लेकिन अभीके समयमे एहन नहि यए जेकि बुझू तऽ दुर्भाग्यपूर्ण यए